औ हेलौ मादै ना खब'राथ मोजाङानोमोन मादै ओआमफ्राय नोंसिनि साफार बागानावसो जेन'बा मानसि नांगौ नामा होन्नानै सोंहरदोंमोन आङो औ थांनो सानदोंमोन र' जेन'बा मावनो मोनोबाथाय थांनो होन्नानै सोंहरदोंमोन आङो मादै आमफ्राय हाजिराफ्रा हाजिराफोरा बोरै बोरै बुजायो मादै मा होन्दों मादै थिन छ' अ' जेन'बा औ लो जेन'बा लोगोफोरबो दंमोन आरो बुरजायानोमोन सा सानै जेन'बा सानै साथामफोर बाबो जागोन ना मादै अ' अ' जायो दे जागोन दे मादै जेन'बा औ थांलाय फैलाय खालामनांगोन आमफ्राय जा जानायफोर गैया होन्दों ने दे मादै होमबा माबाबाथाय थांनोसै होमबा दे गाबोननिफ्राय थांगोन दे मादै दे ओ लोगो लाना थांगोन दे ओं दे दे होमबा दे